हमारे क्षेत्र बबुरी जनपद चंदौली यू पी चंदौली वा उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी कार्य करती है कोई भी घटना होता है एक सौ बारा नंबर पर कॉल किया जाता है और तुरंत वहाँ से दस मिनट के अंदर अंदर हमारे यहाँ पुलिस पहुँच आती है उसके बाद झगड़ा को शांत करा कर दोनों लोग को पकड़ के ले जाती है थाने पर उसके बाद थाने पर ले जाती है तो दोनो लोग को पक्ष को बुलाया जाता है बुलाने के बाद दोनों पक्ष से पूछा जाता है कि झगड़ा क्या है क्यों हुआ है झगड़ा किसलिए हुआ है तो अपना जो कि झगड़ा जिस बात का हो लेकर अपने में आपस में होता है उस बारे में वो दोनों लोग बताते हैं उसके बाद पुलिस बहुत समझाती है कि झगड़ा लड़ाई ए करना बहुत अच्छी बात नहीं है अपना जो काम करिये अपना हाँ आपके कोई के दिक्कत परेशानी है तो हमारे यहाँ आइये और उसके बाद हमको समझाइये कि ये सर हमारा एक प्रॉब्लम है हमारा परिवार है हमारा ये बेईमानी कर रहा हमको रोड दे नहीं रहे हैं हमारा घर ले रहे हैं तो इसको सूचना दे सबसे जरूरी है कि कानून बनाया गया है कानून को हाथ में लेना जो अपराध है तो आप पहले सूचना पुलिस को दे दीजिए क्योंकि पुलिस के लिए सूचना बनाया गया है इसलिए पुलिस कि अपने हिसाब से वो अपना कार्य करेगी आपके कहने से थोड़े नहीं जो उसको मन में आएगा वो पुलिस अपने से आपको बुलाएगी उसके बाद दोनों को उसको बुला के समझाएगी सुलह वो समझाने के बाद समझाएगी कि आपको अगर रोड है रोड नगद देंदे देंगे उनकी समस्या नहीं आने दियाने की दिक्कत हो रहा है तो आप रोड छोड़ दो वो एक अच्छी हमारे यहाँ क्षेत्र में जो बबुरी क्षेत्र में पुलिस थाना है वहाँ वो बहुत अच्छी कार्य करती है हमारे क्षेत्र में कहीं भी घटना होती है आस पास के लोगों को तुरंत सूचना मिलता है वो पाँच मिनट के अंदर या दस मिनट के अंदर पहुँच जाते है और उस घटना को समस्या के समाधान करने के लिए दोनों पक्ष को पकड़ के लाती है तात्कालीन में उसके बाद सूचना देती है कि दोनों परिवार के लोग भी आ जाएँ यहाँ पर आकर यहाँ पे अपनी बातों को बताइये कि किस वजह से झगड़ा हो रहा है किस वजह से आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है उसको हल किया जाए तो दोनों पक्ष के लोग आपस में जो भी घटनाऍं किसी किसी बात को लेकर होती है या रोड के लिए होती है या ज़मीन के लिए होती है या इसकी कोई भी अथवा के लिए होती है तो वो लोग अपने बारे में बताते हैं कि सर हमारे यह दिक्कत है या इससे हमको परेशान हैं तो जिसका हल ना हल कोई ना कोई कार्य करके पुलिस उसका हल करती है और दोनों लोग को सुलहनामा कर कर लिखती है कि दोनों लोग पक्ष अपने में आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें अपना जीवन व्यतीत करें जीवन काम करिये विकास करे अपना घर का इस पुलिस के बारे में बहुत इस पुलिस का है बहुत अच्छे काम करती है हमारे क्षेत्र में हम बहुत पुलिस को धन्यवाद करता हूँ कि दोनों तरफ की बातों को रखकर अपना अपराधों को रोकती है